देखियौ नीक खेल आओर महान खेल मे एक तऽ हमर रूपसँ कहियौ तऽ अन्तर नहि छै लेकिन फिर भी ई अन्तर कहियौ महान खेल ओ खेल के अहाँ कहि सकै छियै जे खेल के कि अहाँके समाज के गरीब से गरीब तबका के लोग आर अमीर से अमीर तबका के लोग खेल सकैए अछि ओकरा हम हमर नजरिया से महान खेल कहि सकै छियै आ नीक खेल की कहि सकै छियै कि जेना मइन लिअ अहाँ कहबै कि भैया हम वर्चुअली गेम खेलब हम जे छै फिजिकली जाके फील्ड मे नहि खेलब तऽ भाइ किये नहि खेलबहि तऽ ई लैकऽ नहि खेलब ताकि चोट चाट नहि लागे तऽ शारीरिक रूपसँ कोइ भी प्रकारके क्षति नहि हुए भाइ हुनका जे छै ई समझबाक चाही कि अगर जे छै खेलबऽ बढ़ियाॅं से तखने ने फिट रहबै यौ आर महान खेल हम ई लैकऽ कहब कि अलग छै किएकि हमरा नजरियासँ महान खेल ओ खेल के कहल जाइ जेकरा मे सभी लोग के समानता के साथ जे छै भागीदारी हुए आब कहबै कि अहाँ महान खेल किए अलग करबै तऽ भाइ हमर नजरियासँ तऽ महान वएह व्यक्ति छै जे सभके लैकऽ चलै तऽ वएह नजरियासँ हम इहो कहब कि महान ओकरे हम कहबै जेकि समानता रूपसे सभ खेल सके महान बनाबै के चऽ कहबै कि गेम केना कऽ महान बनतै तऽ हुनका लऽ जे छै सभसँ जे छै जीरो लेवल पर जे छै बातके सोचबाक चाही कि भइया कोन एहन गेम बनायल जाइ जे सभके लिए जे छै आरामदेह हुए सभ ओकरा जे छै कऽ सकै कि हऽ भाइ हमहुँ एकरामे जे छै भागीदारी कऽ सकै छी आ करल जाइ धीरे धीरे ओ खेल जे छै हमर राष्ट्रीय खेल भए जेतै आ आगे चलि कऽ मानि लिअ ओकरा ओलम्पिको तोलम्पिक मे मिल सकै छै हिस्सा ताहि लएकऽ जे छै अगर सभ कोइ गेम खेलल जाइ कोइ एक गेम खेलल जाइ तऽ ओ धीरे धीरे जखन प्रचलित रूपमे होइ छै तऽ हुनका जे छै सरकारो जे छै कनेसँ बढ़ावा दै छै प्रोत्साहन दै छै ताहि चलि कऽ आगू चलि कऽ ओ खेल जे छै राष्ट्रीय लेवल पर आबि सकैए इएह खातिर हम कहब कि खेल के महान बनाबऽ के हमर अहाँके ही जिम्मेदारी छै जय हिन्द